अगर मेरे पसंद की बात की जाए तो बाहर होटल या ढाबों में अगर मैं जाती हूँ तो मेरा जो पसंदीदा खाना है वो मैं पनीर खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ पनीर खाना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कि आप शाही पनीर खा सकते हैं मटर पनीर खा सकते हैं पंजाबी पनीर खा सकते हैं सिम्पल पनीर खा सकते हैं रोस्टेड पनीर खा सकते हैं चिली पनीर खा सकते हैं तो इसके इतने सारे प्रकार होते हैं कि कभी आप बाहर जाएँगे पनीर खाने तो इससे बोर नहीं होंगे हर बार आप एक पनीर का नया तरीका और नया रेसिपी ट्राई कर सकते हैं पनीर बाहर खाना ढाबों में इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि घर में पनीर बना के हम वो स्वाद नहीं ला सकते जो बाहर ढाबे या फिर होटल वाले लाते हैं पनीर में क्योंकि उनके बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग रहता है जैसे कि वो वो स्वाद लाते हैं पनीर में जिससे कि मुझे ढाबों में पनीर अगर मैं बाहर जाती हूँ खाना पसंद ज़्यादा करती हूँ आप पनीर से स्टार्टर्स में भी कुछ खा सकते हैं जैसे काफ़ी अच्छा आजकल पनीर पकौडे़ पनीर चिल्ली काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि पनीर की बनती हैं और काफ़ी लाजवाब और स्वादिष्ट होती हैं इसलिए मैं ढाबों में पनीर खाना ज़्यादा पसंद करती हूँँ